मैंने अभी हाल ही में एक जूसर खरीदा है और वो जूसर बहुत ही अच्छा है फिलिप्स कम्पनी का है और उसमें सबसे अच्छी बात तो ये है कि बहुत स्मूथ है कोई आवाज उसमें नहीं आती है दूसरा ये है कि जैसे मौसम्बी का आपको जूस निकालना है या किसी और फल का जूस निकालना है तो आपको मौसम्बी को बस उसमें डालना होता है उसके बाद पूरा जो कचरा है वो एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा और दूसरा जो जूस है वह आपको बिल्कुल अलग से मिलेगा तो आपको कोई परेशान नहीं होती तो मैं इससे बहुत संतुष्ट हूँ और इसमें सभी तरह के फलों के जूस बहुत आसानी से निकल रहे हैं अनार भी है अनानास भी है मौसम्बी भी है सेब भी है अंगूर भी है सभी है तो मैं इससे बहुत संतुष्ट हूँ